ई बिमारी के लिए तो सब तऽ अपना अपना परहेज करै छै सुबह के देखबै कि से जादा सबसे ज्यादा लोग सब सुबह के जादा टहललक टहललासऽ कि से मतलब एहिमे किछु एहिमे राहत मिलतै ओहिके कारणबस किछु टहललो लोग सब आओर ओहिके बात छै कि एहिमे परहेज करै वाला बात छै कि से देखबै कि एहिमे लोग चीनी कम एथी करलक ओहिके बाद आलू नहि खेलक ताहिके मिठाइ मिठाइ उठाइ होइ छै से सब एहिमे चलबे नहि करै छै खैबे नहि करै छै ओहिके बाद की छै कि एहिमे कि घर घरमे सबसे कम से अच्छा अथीमे कयल जाई छै कि से मतलब सबसे परहेज कयल जाइ छै घरमे परहेज करे बला से मसल्ला नहि देल जाइ छै जामुनके बिच्ची छै देखबै कि ओकरा पीसके आओर ओहिमे दवाके रूपमे बनाके हुनका पिआयल जाइ छै कि से मतलब किछु आराम होतै एहि कारणबस ई सब कयल जाइ छै घरमे आओर परहेज कयल जाइ छै कि से अच्छा से हिनका अच्छा से इलाज हो आओर इलाज करलाके बाद की छै कि अपन सब चीज परहेज करलाके बाद छै कि घरमे खाना बनबे वालीके से छै ने तऽ हुनका बोलल जाइ छै ई सब चीज अहाँ से नार्मल बनबू नार्मल बनेलाके बात छै की छै कि बिमारी से बहुत अथी होतै अथी होतै देखबै कि से ओहिमे आलू सब्जी बनेलक तऽ ओहिमे आलू देबे नहि करलक हुनका बिमारीके आराम करैके लिए सब ठीक करैके लिए से कयल जाइ छै आ ओहिके बाद देखबै कि ओ बहुत से बहुत जादा से जादा हुनका टहलै के लिए से हुनका घोषणा कईल जाइ छै